अगर हम कोनो बात करी कोनो किताबक कोनो पोथीक कोनो उदाहरण तऽ उदहारण तऽ ओहि लेल होइत छै कि जाहिसँ कि हम जे बात सुनि रहल छी या समझ रहल छी तऽ ओकरा नीक आओर नीकसँ समझी आओर ओकर बारेमे जानकारी जान सकी तऽ ओ बेसी नीक हमरा एहि कारण लागैए मतलब नीक लागैए कियाकि ओकर उदहारण बनायल जाइए ओ बेसी नीक लगैए ओकर गुन्जमान होइए आओर हम मतलब हम कोनो भी चीजके समझयके खातिर ओकर उदाहरणक उपयोग करय छी आओर उदहारणसँ अगर हम कोनो भी चीज बढ़िआँसँ समझि जाइ छी तऽ हम ओहिसँ किछु ज्यादा ही संयुक्त भऽ जाइत छी जुड़ि जाइत छी आओर हमरा हिन्दी पोथीक कबीरदासक एकटा एकटा दोहा छै जे बहुत नीक लागैए ओ दोहामे कहल गेलए जे पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पण्डित भया न कोई पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पण्डित भया नऽ कोई ई ई पंक्तिके मतलब कि जगमऽ पोथी पढ़ि पढ़िकऽ बहुत आदमी एलय जे किताब कॉपी पढ़ि लेलकै मरि गेलय लेकिन पण्डित मतलब सभ नहि भए जाइत छै हमरा कोनो भी चीजके लक्ष्य पाबयके खातिर ओकरा ध्यानसँ करब जादा जरुरी होइत अछि